रामू दादा ह्या ट्रेफिकान आमी वोदोळच्योन खूब शिरकल्यात म्हाका एरपोर्टार मातशें अर्जन्ट्ली पावपाचें आशिल्लें आनी कितलो वेळ लागतलो खूब आसा ट्रेफिक फुडें ओके ओके चड टायम लागतलो अशें दिसता तुमकां इफ चड टायम लागपाचो आसा तर आमी दुसरो रस्तो घेवंक शकना ना खंयचोंय मार्ग उपलब्द आसा तो चलता पूण म्हाका मातशें टायमार पावपाचें आशिल्ले मातशी तुमी चवकशी काडटात होय असो जागो जाय जाचेर रोस् ट्रेफीक नासतलें आनी म्हाका चाराच्या पयलीं पावपाकूच जाय ओके थँक यू